हेल्ल' औ सोरमोनलाय अ ओमफ्राय मा नांगौमोन ए ओमफ्राय जेनेबा माबायदि रोखोमनि नांगौ माखौबा बिगासे औ हायाथ' दा बिसोरना माने सारि बिगा बायदि दं नालाय बिसोर माने बिगासे बिदिखौ फाना आरो ना गासैबो लाजोबबासो फानगोन होन्दों बिसोरो माने बिदिसो आरो ए माने बिसोरना बिगाब्रै दङ नालाय माने गासैबो लाजोबबासो माने फानगोन होन्दों नालाय माने बे आद्रा फाना होन्दों आरो गासैखौबो लाखा बिगायावथ' बिसोरो माने बिगायाव बिदिनो एक लाख करि होन्दों आरोना औ बिगायाव एक लाखकरि होन्दों माने जेबो गैया माने बिफां लाइफां गायनाय बायदिसिना गैया आरो ओरैनो लांदां जायगा बेबायदिनो खमायगोन ना खमाया आंथ' दा बिगोमाजों मोजांबो रायज्लायनाय जायाखै माने नोङो सोंनानै फैनानै रायज्लाय फैबानो जाबाय लोगो हमलायनानै बिदि आंखौ कन्टेक्ट खालामदो खालामनानै ओमफ्राय माने लोगो हमलायना बिदि रायज्लायलायनोसै देखायलायनोसै बिदि जागोन आरो ओमफ्राय गावलाय होन्दों माने जोंनिया ओरैहाय माबा बिक्रमपुर बिक्रमपुर औ ए बिक्रमपुर बिक्रमपुर औ बेहायनिखौ नाङा ना मा औ औ खोलाहा जायो औ

औ औ औ खाथियावनो ना औ दे आं माने दस्रायाव खबर लाबावनि माने नों उनाव आंखौ कन्टेक्ट खालामबावबानो जाबाय होनब्लानो जागोन दा बेबायदि औ नों माने उनाव आंनाव औ नों खबर लाबावदो उनाव माने आं कन्टेक्ट लाबावनि मानसिफोरखौ खबर लाबावनि माने दस्रायाव ओंखारबावगोन नामा बेबायदिनो आरो औ आं खबर लागोन दे औ नों खबर लाफिन्दो नों कन्टेक्ट खालामबानो मोनफिनगोन बेसेबां